बिबार गायनाय समाव जोङो माखासे आइजेंफोर बाहायनाय जायो बे आइजेंफोरा जाबाय सिखा खदाल खन्था खेमसि दाबा बेबादिखौ लानानै जोङो बिबार गायनाय समाव जोङो बेबादि आइजेंखौ बाहायनाय जायो आरो बेबादि आइजेंजों जोङो बिबार गायनाय समाव जोङो बिबारखौ गायनो नागेरबा खन्थाजों हाखौ जावगोरनानै लानानै जोङो बिबारखौ गायनाय जायो आरो बे बिबारनि बिलाइफोरनि दालाइफोरखौ लावन्नाय जायो नालाय जोङो खेमसिजों हास'नानै जोङो साजायनाय जायो बेबादिनो आरो बिबार गायखांनानै जोङो बेखौ बिबाराव दै होनो थाखाय जोङो बाल्टिं एबा मग लानानै जोङो बे बिबाराव दै लुहैनाय जायो आरो बे बिबारखौ जोङो बेबादिनो सिखा रुवा खदाल सिखा रुवा खदाल खन्था खेमसि लानानै जोङो बेबादिनो बाहायनाय जायो